हमे जैसेकि गाय पोसै छियै हम तऽ ओकरा हम मतलब चारा घट्ठा होलै हन गहुँमके चाहे अन्न मतलब मकइके तऽ ओकरा हम पिसा करि कऽ लाबै छियै हन ओकरा बनबै छियै आ ओकर बाद हम गायकेँ कुट्टी उट्टी दै छियै मतलब घास ला करि कऽ तऽ ओकरा जब ओकर पेट भरै छै ओकर बाद शामकेँ ओकरा दुहि लेल जाइ छै आ दुहि करि कऽ आ ओकर बाद अपना दुहा कऽ नपा दै छियै आ ओकरासँ ताकि हमरा यहाँ पैसा मिल जाइ छै तऽ ओहि पैसासँ अपना घरके मेन्टेन पूरा करै छियै हन या तऽ फेर ओकर बाद अपना गायकेँ भी खिला खिलबै छियै आर जैसे कि अपना मुर्गा होलै हन तऽ ओ मुर्गा भी अपना ब् छोटासँ मतलब बच्चासँ ओकरा पोसि कऽ दाना आना आर दे करि कऽ ओकरा बड़ा करै छियै बड़ा करलाके बाद ओकरा हम बेचै छियै एतय अपना खुद के हम काट कर कऽ हम अपना मतलब गाहक आबै छनि तऽ ओकरा देल जाइ छै ताकि ओ किछु पैसामे अपना बेच दै छियै ओकरासँ भी हमरा पैसा निकलि जाइ छै हन आओर बाँकी बात एहन छै कि अपना घरमे बकरी हम पोसै छियै तऽ बकरीके भी धीरे धीरे पोसिते पोसिते ओकरा बड़ा करै छी फिर ओकर बाद बकरीके बच्चा हन होइ छै तऽ बकरीके बच्चाकेँ भी हम अपना पोस कर कऽ बड़ा करै छियै आओर ओकर बाद ओकरा हम बेचै छियै हन कसाइके हाथमे किछु पैसा आबै छै हन तऽ ओकरासँ अपना मेन्टेन पूरा करै छियै फेर ओकर बाद अपना घोड़ासभ भी घोड़ाके हन पास घोड़ाकेँ भी हमे मतलब पोसै छियै हन तऽ ओकरा ऐसे भी ओकरा भी चारा आरा दै छियै हन तऽ ओ ओ भी हन अपना मतलब जैसेकि किछु लादयके रहै छै मकइ ओकइ तऽ उएह लादि लादि कऽ अपना लाबै छियै ओकरा फिर बादमे बेच देल जाइ छै हन तऽ ओकरासे हमरा पैसा निकलि जाइ छै तऽ अपना घरके मेन्टेन पूरा करै छियै